میں نے ایک بار بہت ہی اچھی منظرکشی صبح کا منظر تصویر بنائی تھی میرے گھر پہ لوگوں نے دیکھا تو انہیں ایسا لگا کہ واقعی میں ایسی تصویر ہے کہ جی چاہتا ہے ایک ایسا ہی چھوٹا سا گھر ہو اور آس پاس میں پیڑپودے ہوں اوپر چرند پرند اڑ رہے ہوں پاس میں ایک درخت ہو اور درختوں کے پاس میں ایک پہاڑی ہو پہاڑی کے پاس میں ایک ندی نالا ہو اور بہت ہی خوبصورت مناظر ہو ہم وہاں رہیں ایسے مناظر دیکھ کر کے لوگوں نے مجھے اتنا سراہا اتنی شاباشی دی کہ بہت ہی خوبصورت واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے ہم اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں